हँ अच्छा सरकार बुझैत छी हम पुछि रहल छी अहाँकेँ बुझलहुँ हम हम सुच हम हम बजैत छी कि अऽ देश विदेश सूचना दय भेजऽ बला छी अऽ पत्रकार छी हम नहि तऽ अहाँ कहु एहि संस्थामे जे अहाँ जुड़लहुँ हँ ई तऽ विश्व लेवलके संस्था छै आ गो गऽ हाँ बाजू अच्छा अच्छा तऽ अइ संस्था सँ अइ संस्थासँ अहाँ जुड़ल जुड़ैत जुड़लहुँ आ जुड़ऽ चाहैत छी अच्छा एहिठामक वयबस्था जे अखन अइ से नीक लागि रहल अइ नीक लागल अइ एहिठाम जे बच्चा सभ आयल अऽ से सभ कार्यक्रम ठीकसँ कऽ रहल अइ अहाँ सन्तुष्टि छी एहिसँ अहाँ सन्तुष्टि छी एहि सभसँ अच्छा अहाँके नाम अइ शङ्कर साहु अच्छा ठीक अइ नाम अहाँके शङ्कर साहु ठीक अइ घर आ गाँव कहाँ अइ आ थाना कहाँ अइ आ जिला कहाँ अइ अच्छा मजफ्फरपुर अच्छा जजुआरे गाँवमे अच्छा अच्छा अहाँ अच्छा अगल बगलके गाँवके नाम बतायब हँ बताउ तऽ चारू कातके अच्छा हँ अऽ सिमरी तऽ दूरी भऽ गेल अपना चारू कात एकर चौहद्दी जे छै तऽ हँ ओह ओतेक दूर कहाँ जाइत छी अहाँ जजुआरके चौहद्दी भेलै बिसनपुर कामारी आ माधोपुर भऽ गेलै आ समर कटाइ भऽ गेलै बस बस बस

हँ तऽ ओएह रहऽ दियौ बुझलहुँ या चौहद्दी रहल अच्छा एगो बात बताउ कि जजुआरमे एकटा कोन जाति सभ रहैत छै सभ जाति छै अच्छा आ सामरमे कोन जाति छै अच्छा अऽ अच्छा कटाइमे

कटाइमे ब्राह्मण नहि छै अऽ अदर कास्ट छै खाली अच्छा अच्छा आ बिसनपुरमे अच्छा अच्छा माधोपुरमे सभ जाइत नहि छै ओहिठाम बेसी मुसलमान आ हलवाइ छै आ तेली छै आ भूइहार छै भूइहार छै अच्छा ठीक छै आ बुदगरामे राजपूत आ भुइहार छै आओर अन्य जाति सभ छै ए धरू भऽ गेल अहाँके पूछ लेलहुँ आओर भऽ गेल आब हम जा सकैत छी चलु रहलै ठीक